یوگا کرنے کا بہترین وقت جگہ اور دورانیا یوگا کرنے کا بہترین واقت صبح سویرے فجر کے وقت یا سورج نکلنے سے پہلے نماغ تازہ ہوتا ہے پضا خسکون ہوتی ہے دن بھر کے لیے توانائی اور قسوئی حاصل ہوتی ہے شام کے وقت گرو کے بعد دن بھر کے دباؤ اور تھکن کو کم کرتا ہے ند بہتر ہوتی ہے یوگا کرنے کی جگہ گھر کا پرسکون گوشا یا چھت جہاں شور نہ ہو اور فضا صاف ہو پارک یا کھلی جگہ قدرتی ماحول دماغ اور جسم دونوں کو سکون دیتا ہے یوگا سینٹر یا اسٹوڈیو تربیت یافتہ استاد کی رہنمائی میں یوگا سیکھنے کا موقع یوگا کا عام دورانیہ ابتدائی افراد پندرہ سے تیس منٹ روزانہ درمیانی سطح تیس سے پینتالیس منٹ ماہرین ایک گھنٹہ یا اس سے زیادہ جس میں آسان پوز پرانا ام سانس کے مشقے اور دیہان مرقبہ شامل ہوتا ہے